हींअर स दवाख़ाननि जेके स्वास्थ्य सुधार जी जेके शेवाऊं उनमें हिकिड़ो इहो जेको मोदी नरेंद्र मोदी जो उनमें बि असांखे ॾाढा फ़ाइदा था थियनि के उनजे में वधारे वॾी सर्जरी का थी हुजे त उन्हनि में सरकार असांखे पुरोपुर योगदान ॾे थी ऐं नरेंद्र मोदी जो जेको सेवा अभियान आहे उनमां बि असांजे स्वास्थ में ॾाढो सुधार थी सघे इनजे करे असांखे नर्सूं जेके आहिनि दवाख़ाने जूं अं उहे असां वटि ईंदियूं आहिनि असांजे आजू बाजू डी डी टी एट अहिड़ो पाउडर छटे वेंदा आहिनि जेसिताईं हे जे करे असांखे तकलीफ़ न थिए असांजे स्वास्थ्य खे हानी न पहुचे दुमाड़ा एतिरा थी पिया आहिनि त असांखे दवा छटकाउ बि करण वारा ईंदा आहिनि ऐं असां उते वेंदा आहियूं त असांजो पूरो पूरो हो दवाख़ाननि में सिस्टम थी वई आहे त पंहिंजे पेरनि में भाई चंपल ल लायो हथनि में मोजा मुंहुं मास्क पाए करे ढके रखो घणी सुविधाऊं आहिनि असांजे लाइ हू हेल्थकार्ड बि अची विया आहिनि कि भाई कुझु असांखे तकलीफ़ थिए त असां वटि उहो हेल्थकार्ड हुजे त असांजो ख़र्चु न थिएसि ऐं असांखे तत्कालीन कहिड़े बि दवाखाने में असांखे व्यवस्था खपे त असांखे मिली सघे हींअर सरकार जी ॾाढा हेल्थ जे बारे में स्वास्थ्य जे बारे में ॾाढो मना हींअर हुननि जी शेवा आहे जेका असां हुननि जा लाभ वठंदा रहंदा आहियूं